कल्पना चावला का जन्म भारंग फालगुन छब्बीस अठारह सौ तिरासी ग्रोगेरिक कैलेंडर मार्च सत्रह इस्वात एक फरवरी दो हज़ार तीन को एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष सटल मिसन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए सात यात्री दल सदस्यों में से एक थी कल्पना चावला इसके अलावा कल्पना बहुत धैर्यवान और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी और उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर आपके अंदर अपने काम के प्रति रुचि सच्ची लगन है तो कुछ भी सम असंभव नहीं है उनके शिक्षकों के अनुसार कल्पना को हमेशा विज्ञान में बहुत रुचि थी साथ ही उनकी अन्तरिक्ष में जाने की महात्वाकांक्षा भी थी